सूरत में सुठे में सुठो सब्जियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं हिकदमि ताजियूं छोजो सूरत जे आसे पासे में गांव ॾाढो गांव तमाम घणा आहिनि इन करे हिते सब्जियूं तमाम सस्तियूं मिलंदियूं आहिनि सब्जीनि वारा हिते ॾाढी महिनत कंदा आहिनि चंई बजे सब्जी मार्किट खुली वेंदा आहिनि ऐं असां छंए सते वजे त हली वेंदा आहियूं हुते सब्जियूं वठण ऐं हिकदमि ताजियूं फ्रेश मस्तु सब्जियूं मिलंदियूं आहिनि हिते ऐं नंढा नंढा वापारी बि उन्हनि सब्जीनि मां कमाए खाईंदा आहिनि छोजो ट्रकीनि जूं ट्रकियूं भरे लए हिते सब्जियूं ईंदियूं आहिनि ऐं लेडिस जेके आहिनि हिते सभु माइयूं माइयूं जेके गुजरातियूं आहिनि गुजराती माइयूं आहिनि उहे सभु तमाम घणो सब्जीन जे पुठियां कम कंदियूं आहिनि ऐं ॾाढो सुठे नमूने ताजियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं सूरत में हिकदमि हर ॻाल्हि जी सच्चाई आहे हर ॻाल्हि जी अनाज जी दुक अनाज जी दुकान वारनि जी चाहे सब्जीनि वारनि जी जंहिं वटि बि वेंदा आहियूं न असांखे हिते ॾाढी सच्चाई मिलंदी आहे सच्चाईअ सां हर शइ ॾींदी आहिनि हिते सभु वधीक कम माइयूं कंदियूं आहिनि सब्जीनि वारी माइयूं आहिनि ऐं घर वेठे बि मिलंदो आहे पर असांखे तॾहिं मज़ो ईंदो आहे जॾहिं असां सब्जियूं बाज़ारि में वञी करे ऐं वठी ईंदा आहियूं ऐं ॾाढी असांखे ख़ुशी थींदी आहे मुंगफलियूं अम्ब मौसम खां अॻिमें अम्ब अची वेंदा आहिनि हिते जनवरी फरवरीअ में त हिते अम्ब अची वेंदा आहिनि असां अम्ब खाईंदा आहियूं ॾाढा ऐं सब्जियूं अनाज ऐं दालियूं सभु कुझु हिते सूरत में ॾाढो फ्रेश मिलंदो आहे छोजो सूरत जा माण्हू ॾाढा सच्चा आहिनि ऐं सभु कुझु कम सच्चाईअ सां कंदा आहिनि कहिड़ो बि अनाज जो दुकान ॾिसो चाहे सब्जियूं ॾिसो बाक़ी तम्बाकूअ जी असांखे ॾाढी नफ़रतु आहे इन करे असां तम्बाकूअ जे लाइ थोरो नफ़रतु कंदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं जेतिरो थी सघे तम्बाकू न खाओ तंहिंमहिल बि रिक्शा में वेंदा आहियूं तॾहिं बि साम्हूं वारे खे चवंदा आहियूं तम्बाकू न खाओ कंहिं दुकान में वेंदा आहियूं तॾहिं बि चवंदा आहियूं तम्बाकू न खाओ ऐं थी सघंदो आहे त तम्बाकूअ जे बारे में ॾाढियूं हुननि खे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं जो हुननि खे तम्बाकू छॾण जी दिलि थी वेंदी आहे जीअं त हिकिड़े जणे खे चयोसीं असां रिक्शा में वेठा हुआसीं त हिक जणे खे चयोसी भई हीअ ॿ खेत तई हिकिड़ो त मां ओर हिकिड़ो हुयो ॿ खेत आहिनि हिन हिक खेत में ॿ जणा बीठा आहिनि ऐं बई जणा पाण में ॻाल्हाइण पिया चवनि पया हे छाजो खेत आहे हुन मालिक चई से अनाज जो खेत आहे त चंई सुठे अनाज जो खेत आहे त हिते माण्हू जाम असांखे बीहारणा पोहंदा आहिनि जीअं गद गॾह न वञनि ऐं कोई बि जानवर उ न खाए त हिन ए लाइ असांखे हिते माण्हू रखणा पवंदा आहिनि अनाज जे खेत में त पोइ वरी एॾे ॿियो खेत हुयो पासे में चंईसि हिते छो भला कोई बि कोन्हे हिन खेत में चंईसि हिन खेत में गॾह बि न ईंदा आहिनि चंई छो छोजो चंई हे तम्बाकूअ जो आहे इन करे मूंखे गुजरात में तम्बाकू खां सख्तु नफरतु आहे ऐं बाक़ी मूंखे सभु हिते असां वटि सभु फुल सच्चाई आहे ॾाढो सुठो अनाज मिलंदो आहे ॾाढी सुठियूं सब्जियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं तौरु वजनि कयल बि हिकदमि बराबरि मिलंदो आहे जेतिरी सच्चाई सूरत में आहे ओतिरी असां किथे बि न ॾिठी आहे भले दुकानदार हुजनि चाए घर वेठे बि शइ ॾई वञनि तॾहिं बि जाम विश्वासु ऐं विश्वासु अची वेंदो आहे भई न सुठी ई हूंदी जेको बि माण्हू ईंदो आहे न ऐं अम्ब त ईअं जल्दी अची वेंदा आहिनि असांज असां हिते जनवरीअ खां ई अम्ब खाईंदा आहियूं बाक़ी त हरिओम जय भगवान जी